साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च गल्ल कीती जा ते इत्थै बड़ियां बड़ियां खूबसूरत जगहं न जित्थै कि साढ़ा टूरिस्ट इनक्रीस करी सकदा ऐ जित्थै साढ़ा टूरिस्ट ग्रो करी सकदा ऐ जि'यां कि डुड्डू आई गेआ बसंतगढ़ आई गेआ लाटी होई गआ मानतलाई होई गेआ होर बी बडियां जगहं् न जित्थै कि साढ़ा बड़ी दिक्खने गी खूबसूरती ऐ बट उत्थै गवर्नमेंट गी थोह्ड़ा सरकार गी थोह्ड़ा घ्यान देने दी जरुरत ऐ जेहदे अगर गवर्नमेंट थोह्ड़ी घ्यान देऐ अपना थोह्ड़ा सैहयोग देऐ उत्थै अस साड़ा देश जेहड़ा ग्रो करी सकदा ऐ साढ़ा एरिया जेहड़ा ग्रो करी सकदा उत्थै बड़ी अच्छी अच्छी जगह् न जि'यां कि बट असें ई बड़ियां परेशानियां फेस करनी पौंदियां न जि'यां कि उत्थै थोह्ड़े हास्पिटल बगैरा होन कालेज होन ते होर बी स्कूल होन अच्छे अच्छे स्कूल होन उत्थै अस ग्रो करी सकदे होर बाकी उत्थै गवर्नमेंट थोह्ड़ा इ'यां घ्यान देऐ सरकार थोह्ड़ा घ्यान देऐ ओह् सारा किश करी सकदी ऐ अस ग्रो करी सकदे हां ग्रो करी सकदे इस बजह् कन्नै में एह् सुजैस्ट करना कि गवर्नमेंट गी थोह्ड़ा साढ़े एरिये च किश घ्यान देना चाहिदा जि'यां मानतलाई ऐ बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह् न उत्थै जित्थै कि अस ग्रो करी सकदे टूरिस्ट गी अट्रैक्ट करी सकदे अट्रैक्ट करी सकदे जित्थै कि टूरिस्ट साढ़ा ग्रो करी सकदा करी सकदा सिर्फ इक रोड़ फैसिलिटयां होई गेइयां इक रोड़ फैसिलिटी इस बेल्लै चलो ग्रो करा दा बी है रोड़ शोड़ बगैरा पीऐम्म जेहड़िया योजनां चलै दियां हैन ओह् रोड़ गी ग्रो करै दियां न शिड़कां बनै दियां उत्थै बट फिर बी अगर होर किस्म दी बी उत्थै डैवलपमेंट होऐ ते साढ़ा जेह्ड़ा टूरिस्ट ओह् अट्रैक्ट होई सकदा अट्रैक्ट होई सकदा में इ'यै आखना चाह्न्ना साढ़ा डिस्ट्रिक्ट जेहड़ा ऐ बड़ी खूबसूरती ऐ बट सिर्फ थोह्ड़ी डैवलपमेंट होने दी जरुरत ऐ जि'यां मानतलाई तुस गेदे होने मानतलाई सुद्धमहादेव गेदे होने बड़ी अच्छी जगह् ऐ उत्थै हां इस भोले भोलेनाथ दे उत्थै मंदिर न मंदिर न उत्थै जाना चाहिदा तुसें ई में सुजैस्ट करना बड़ी अच्छी जगह् न चक्कर लाना चाहिदा फ्री टाइम उत्थै तुस जाह्गे तां उत्थै जरूर चक्कर लाएओ इत्थै मानतलाई गौरी कुंड जि'यां गौरी कुंड मानतलाई गे ते जरूर पिच्छें डुड्डू बसंतगढ़ जरुर तक्कर लाएओ तुस उत्थै तुसें ई बड़ी अच्छी अच्छी जगह् मिलनियां जगह् जित्थै कि थुआढ़ी तुसें ई बड़ा अच्छा लग्गना उस बजह् कन्नै में तुसें ई आखना कि जरुर तुस गे अगर ते पिच्छें लाटी बंसतगढ जरुर जाएओ जिस बजह् कन्नै तुसें ई बी थोह्ड़ा अच्छा फील होना अच्छा फील होना और तुसें गी किश मोटीवेट होना उत्थै जाने दा इक बारी तुस जाह्गे ते थुआढ़ा दोबारा मन करना कि अस फ्ही जाह्चै उत्थै बड़ी अच्छी जगह् बड़ी बड़ी अच्छी जगह् ऐ कशमीर ते किश निं ओह्दे अग्गें अगर उत्थै थोह्ड़ी जेही गवर्नमेंट सरकार घ्यान देऐ बड़ी अच्छी जगह् ऐ उत्थै अस ग्रो करी सकने